میں فی الحال میں ہماچل کے دھرمشالا گیا تھا تو وہاں پر ایک جگہ ہے میکلاڈ گنج کر کے تو وہ اپنے آپ میں اہمیت اس لیے رکھتی ہے کیونکہ وہاں جو ہے چائنا سے جو تبت کے لوگ بھگا دیے گئے تھے وہاں کے لوگ میکلاڈ گنج میں آ کر بسے ہوئے ہیں اور وہ چائنا اور وہاں کی فوج کی ڈر سے وہیں رہتے ہیں اور بھارت سرکار جو ہے انہیں شرن دیتی ہے کہ وہ اپنا یہاں پہ سب کام چلا سکے اپنی بھاشا اپنے کلچر کو پرموٹ کر سکے تو اسی دوران میں ایک بار وہاں ایک مشہور پہاڑ ہے چھوٹا سا تھتھارنا نام کی جگہ ہے وہاں میں گیا تھا تو وہاں جو راستہ ہے بڑا پتلا ہے پگڈنڈی جیسا ہے اور وہاں تین ہزار فیٹ کی اونچائی پر ہے وہ جہاں پہ اوپر چوٹی ہے تو وہاں ہم نے چڑھائی کی تھی اور ہم تین لوگ دوست تھے ساتھ میں اور ہم دھیرے دھیرے چڑھنا شروع کیے اور ہم نے تین چار گھنٹے میں چڑھائی پوری کر لی تھی تو وہ جگہ بے حد کھاص اور بہت سندر ہے وہاں راستے میں وہ تبتی لوگوں کے دھرم کے منتر لگے ہیں اور ایسا مانتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے تو منتر ہلتے ہیں تو اس سے انہیں جو ہے وہ منتر جو ہے پڑھنے کا جو ہے پنیہ پراپت مطلب مل جاتا ہے تو یہی ہم نے چلی تھی وہ پگڈنڈی وہاں پر اوپر پہنچ کے ہم نے کافی بنائی فر ہم گھوم کے آئے وہاں کئی طرح کے حیوان بھی رہتے ہیں بندر ہوتے ہیں وہاں ٹھنڈ کے موسم میں وہاں چیتے بھی ملتے ہیں اسنو لیوپرڈ تو خطرناک ہو جاتا ہے گرمی میں اس پگڈنڈی پہ چڑھا جا سکتا ہے اور دور دیش سے بھی دور دیش سے سیلانی اور بھارت کے کئی حصوں سے سیلانی وہاں آتے ہیں کہ اوپر چڑھے اور وہاں سے بادلوں کا بڑا خوبصورت نظارہ دکھتا ہے جوکہ اونچائی سے جو بہت سندر لگتا ہے تو اس لیے وہ جو پگڈنڈی ہے تھتارنا کی میکلاڈ گنج میں بڑی مشہور ہے